हैलो जी हाँ सिक्योरिटी से बात रहें हैं मैं मैनेजर बात कर रहा हूँ गुड मॉर्निंग मैं पूछ रहा था कि हमारा जो जनरेटर है वह सही से वर्क कर रहा है या नहीं अभी हाँ क्योंकि कंपनी में बार बार प्रॉब्लम आ रही है तो कंपनी जनरेटर मैं चाहता हूँ कि एक बार आप चेक कर लें उसको ठीक है नहीं तो आप उसको यह क्या प्रॉब्लम आ रही है ठीक है ऐसे काम नहीं चलेगा क्योंकि ऐसे तो हमारा काम डिस्टर्ब होता है ना बार बार और कल तो फूल शटड़ाउन हैं तो कल का भी ध्यान रखिएगा

तो आप इलेक्ट्रिशिअन को बुलाइए और उसको चेक करवाइए और जो भी उसमें जो भी नीडफुल वर्क है वह करके और उसको प्रॉपर तरीके से ठीक करके और रेडी करवाइए ठीक है हाँ और और भी कोई हम एक्स्ट्रा जनरेटर लगा सकते हैं क्या इसके अलावा भी मैं कोशिश करूँगा कि अब जो है जो मशीनें हम लोग नहीं ला रहे हैं वो थोड़ी कम वोल्टेज वाली लाएँ ताकि जनरेटर में कोई प्रॉबलम नही हों ठीक है और कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है यदि अब और कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे डायरेक्ट मेरे नंबर पर कान्टैक्ट कीजिएगा ओके थैंक यू